وعلیکم السلام جی الحمد للہ ہم خیریت سے اپنا بتائیے اور آپ کے ایک گاؤں کا ماحول کیسا ہے میرا بھی بہت اچھا ماحول ہے میرے گاؤں میرے یہاں گاؤں کے کلچر بھی بہت اچھا ہے میرے گاؤں کے میرے ادھر بھی محرم کا میلہ لگا ہوا ہے آج آج میلہ ہوگا ہمارے گاؤں میں بھی سب لوگ مل جل کے میلہ میلہ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ میلہ آئے ہیں اور ہندو مسلم سب ایک ساتھ کھیلیں گے محرم کا میلہ بہت اچھا لگتا ہے سب کو دیکھ کر کے ایک ساتھ کیا آپ کے گاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے ایسے ہی سب کو ایک ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے چھٹ پوجا بھی آپ کے یہاں گاؤں میں منایا جاتا ہے کیا جی ہمارے یہاں بھی بہت اچھا سے منایا جاتا ہے جی بہت اچھی بات ہے پھر کبھی بات ہوگی ان شاء اللہ السلام علیکم